असां ऑनलाइन मीशो था हेकर शर्ट घुराई आहे पर हुनजी डिलेवरी टाइम सां कोन थींदी असांजे घर में वॾो कार्जु आहे ऐं मीशो वेबसाइट ते ॼाण मिली त शर्ट डिलेवरी टाइम था कोन थींदी कार्जु थिअण खां पोइ थींदी त असां ऑडर खे रद्द करण लाइ मीशो वेबसाइट जे ऑडर सेशन ते वञी करे हुन बटण खे दबाईंदासीं त हुते ऑडर रद्द करण जी लिस्ट अची वेंदी हुन लिस्ट में सही कारण खे दबाईंदासीं त असांजे ऑडर रद्द जो ऑप्शन ईंदो ऐं हुन शर्ट जे ऑडर खे रद्द कंदासीं